ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے یہاں مختلف قسم کے لوگ الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مذہب کے پہ چلتے ہیں اور ہندوستان کے قوانین میں یہ صاف ہے کہ یہ تمام لوگ اپنے اپنے مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی مذہبی سینٹر ہیں اس سینٹر پہ اپنے وہ اس اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم لوگ جامع مسجد میں دلی کے اندر ایک بڑی مسجد ہے وہاں جاتے ہیں اسی طرح ہندو حضرات بھی اکچھردھام مندر وغیرہ کمل مندر یا کرسچن وغیرہ جو ہے بڑے شہروں میں ان کا بھی ایک ہے جیسے پنجاب میں سورن مندر ہے تو وہ لوگ اپنے اپنے عقائد کے کے حساب سے وہاں آتے اور جاتے ہیں اسی طرح سے سب مختلف قسم کے رہ اپنے طریقے طور طریقے ہیں لیکن سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں اختلاف ہے لیکن وہ بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت ہو بھی سکتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں ہندوستان کی یہ خوبصورتی ہے کہ ایک باغ کے مانند ہے جس میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں